आं गोदो क्लास सिक्सनिफ्रायनो भाय'लिन सोलोंदोंमोन आंखौ भाय'लिन जिथेन होन्नाय सासे भाय'लिन थिसारा फोरोंदोंमोन बियो फोरोंनायाव बहुद मोजां बि बिथाङा आंनिफ्राय थाइसेबो फैसा लायाखै लानाया जासिबाबो लायामोन बियो बिथाङा आंखौ उन्दैनिफ्रायनो भाय'लिन फोरोंबोबाय दासिम लागै आं दाबो भाय'लिन दामो आं उन्दैयावनो फार्स्त भाय'लिन गिर्जायाव दामग्रोनाय गिर्जायाव देवबारमोन देवबार बेलासि बियाव इंलेस इसुरेन्स होन्नाय सल'खौ दामदोंमोन आं बिनि उनाव नैथि खेबनि थाखाय आं भाय'लिनखौ स्कुलाव दामदोंमोन लोगोजों लोगोआ आंजों टाब्ला लांफादोंमोन भाय'लिन दामदोंमोन दामजेन्नायावथ' आं बहुत गिदोंमोन स्टेसनिफ्राय आं गाहायाव मानसिफोरखौ नायनो हायाखैमोन गिनाय लाजिनायजों नाथाय बे बायदिनो आं दामबोबाय थाबाय दामै दामै गिनाय लाजिनाया खारबाय सानफ्राम दायोथ' सानफ्रामबो प्रेक्टिस खालामनाय जायो नाथाय गोदो सानफ्रामबो प्रेक्टिस खालामोमोन इण्डियान क्लासिकेल सोलोंदोंमोन आरो इण्डियान क्लासिकेल सोलोंबा एक्जाम होनाङो एक्जामाव जों राग हारि दामनाङो टाब्लानि टालाव एक्जाम होनाय टाइमाव आंजों लोगोसे टाब्ला दामग्रा थायो सासे ओमफ्राय टाब्लाया दामबाय थाबा आं जेब्ला दामबाय थायो अब्ला टाब्लाया आंजों दामफा गाबफाबाय थागोन टाब्लाखौ दामो मानो होनब्ला टाब्ला दामनायाव जा बे टाल दं आंनि टाल दामनायथा बेजों मिलायोना मिलाया बेखौ नायो टाल मिलायनाय मिलायैनि सायाव आङो मार्क मोनो

आं उदालगुरि दिसि कर्टआवबो पन्द्र आगष्टआव भाय'लिन दामदों हारिनि मेथाइआव बिनि उनाव आं महात्मा गान्धीनि जोनोम सानावबो उदालगुरिनि थाउनाव दामदों बिनि उनाव आं थांनाय बोसोर दा हिमालयान प्रजेक्त बिजों लोगोसे मोनसे गानाव थांफादों मेंनाय गोसो होन्नाय बेयाव आंनि भाय'लिन सल' दं मोनसे गेजेराव बाखि बे खनबाय थानायावबो आं दामफादों बेग्राउन्दाव दङ बे गेप्स मोनसेयाव आंनि दामनाय दङ बेजों मोनसेल' गान नङा मोनसे गान मोनसे गान रोजाबनायाव दामफादों आं गोमोरहां होन्नाय बियो थांनाय बोसोरनि नभेम्बर दानाव ओंखारदों इउटिउब स्पटिफाइफोराव बिनि उनाव

भाय'लिन दामनायखौथ' दोन्थ'वा सानो आं दामबाय थागोन होन्ना सानो

कान्ट्रि मिउजिक आव बारा गोसो होयो आरो कान्ट्रि मिउजिकनि पिरेल दामनायफोरखौ मोजां मोनो आं कान्ट्रि मिउजिकआ आंखौ इन्सपायार खालामो आंखौ अरायसम मोजांथिं लांगोन